साहित्य में कविता में और कलात्मक अभिव्यक्ति में अगर हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल की अगर बात करें तो बहुत सरल और साधारण हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है जो सभी के आसानी से समझ में आ जाए साहित्य और कविताओं में थोड़ा सा जो लहज़ा है हिंदी का शायरी में शेर शायरी में उसे प्रकार का कुछ किया गया है पर बहुत ही हिंदी भाषा जो है बहुत सरल भाषा में उसका इस्तेमाल और उपयोग किया गया है जिससे बच्चे और बड़े दोनों आसानी से समझ पाएं और आसानी से पढ़ पाएं